जी सर हम हम पूर्णियासँ बाहर मतलब छी तऽ पूर्णियेके लोकल छी लेकिन हम पूर्णियासँ बाहर रहल छी बेसीतर पूर्णियामे रहल नहि छी हमरा जानबाक रहै जे पूर्णियाके ई पाँच दश सालमे की की भेलैए पाँच दश सालमे पूर्णियामे की की बदलाव भेलै की की चीज डेवलप भेलै ओकर बारेमे कनिटा जानकारी लेबएके रहऽ

बिहार जङ्गल रहै तऽ ओकरा नाम बिहार विहार देल गेलै फेर ओकरासँ बिहार बनलै ओहने टाइपके

जी सर

हूँ हूँ हूँ हूँ अच्छा अच्छा

ठीक छै ठीक जी सर सर अहाँ अपन पुरनके डेरा पर छियै ने अभी

हँ हँ ठीक छै सर हम तऽ एना करैत छी हम काल्हि आबैत छी अहाँकेँ डेरा पर आओर डेरा पर आबि कऽ गप करैत छी पूर्णियाके बारेमे बढ़िआँसँ

प्रणाम